हां हून तोलै ने आ'ऊं एह् रंगेतरम जेह्ड़ा एह् इत्थैं इक इवेंट होएआ जेह्दा नांऽ हा रंगेतरम उत्थैं गेदी ही रंगेतरम इक ओह् इवेंट होंदा जिस बेल्लै भरत नाट्यम दा जेह्ड़ा इक गुरू होंदा जेह्ड़ा अपने शिश्य गी भरत नाट्यम सखांदा भरत नाट्यम सिखाना बा जिस बेल्लै ओह् बच्चा जेह्ड़ा रेडी होई जंदा स्टेज उप्पर परफार्म करने गल्ला उस बेल्लै नोआड़े गल्लै इक प्रोग्राम कीता जंदा जिसी गलांदे रंगेतरम ते रंगेतरम च दा मतलब होंदा जेह्दे थल्लै बच्चा जेह्का उसी स्टेज उप्पर प्रफार्म करना ओहदा गुरू अलोउ कर ओड़दा ते इस गल्लै उसी गलांदे रंगेतरम ते उ'त्थैं गेदी ही उ'त्थैं में पद्मश्री उं'दा नांऽ चंद्रा उ'नेंगी गलांदे पद्मश्री न बड़ा अच्छा भरत नाट्यम करदियां ते उ'नें सम्मानत कीता उं'दी गुरू ही शिखा उं'दी शिश्या ही ते पद्मश्री जेह्कियां हियां चंद्रां उ'नें उसी रंगेतरम उप्पर दुआ कीता ते में उं'दा इंटरव्यू लैता जिनें भरत नाट्यम दे बारे च बड़ियां अच्छियां अच्छियां गल्लां जेह्ड़िया हियां ओह् दस्सियां